विकास आ विकासके दृष्टिसँ मधुबनीके सामने सभसॅं मुख्य चुनौती छै जातिवाद आओर उद्योग कियाकी जातिवादके तहत जिलाके जादा प्रगतिमे नहि जा रहल छै आओर उद्योग अगर आबि जाइ तऽ जिलामे बहुत उच्च स्तरके रोजगार पैदा हेतै जाहिसॅंकी एतुक्का सामान्य इन्सानके जिंदगी जीबैक स्तर बढ़ि जेतै आओर रोजगार बहुत पैघ पैमाना पे सभके मिलतै